حکومت سے میری گزارش ہے خاص طور سے گاؤں میں اچھے ہاسپیٹل نہیں ہیں اس کے لیے جو ہے ضلع جانا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوا وغیرہ جو ہے ملتا نہیں ہے اور بچے کو جو ہے پڑھائی لکھائی میں جو ہے نا اس ٹیچر وغیرہ جو ہے نا صحیح سے پڑھاتے نہیں ہیں اب بچے جاتے ہیں اور وقت کو ٹال کر کے چلے آتے ہیں اور بہت ساری جو ہے پریشانی ہے جو ہے ای سب اس اس معاملے میں جو خاص طور سے جو ہے بچے کے لیے جو ہے پڑھائی لکھائی اگر بچے صحیح ہوں گے تب آگے چل کر کے جو ہے آنے والا جو ہے وقت جو ہے صحیح ہوگا اس لیے پڑھائی لکھائی پر جو ہے حکومت کو خاص طور پہ جو ہے صحیح سے دھیان دینی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہاسپیٹل کا ہونا بہت ضروری ہے ہر گاؤں میں کہ اگر آدمی کی جو ہے طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو ضلع پہنچتے پہنچتے اس کی راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس لیے حکومت کو خاص طور سے ان سب باتوں پر جو ہے اچھی طرح دھیان دینا چاہیے تاکہ ہندوستان کا آنے والا وقت جو ہے صحیح ہو اور لوگوں کی پریشانی کم ہو اسی طرح سے جو ہے اور سب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی جو سہولیات زندگی ہے جیسے کہ روزگار میں جو ہے لوگوں کو ابھی روزگار نہیں ہے ای یہ جو ہے نا یہاں کے لوگ جو ہے دوسری جگہ جاتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی کمپنی وغیرہ یہاں بھی کھولے ہر ضلع میں